इंडिया हें शार आपल्या गिरेस्त संस्कृतीक दायजा खातीर आनी हजारांनी वर्सां आदल्या खोल रुजिल्ल्या परंपरां खातीर वळखतात भारतांतली एक म्हत्वाची संस्कृतीक परंपरा म्हळ्यार संयुक्त कुटूंब वेवस्था जॉयंट फॅमिली जंय जायत्यो पिळग्यो एकाच छप्परा खाला एकठांय रावतात जाणट्यांचो आदार आनी कुटुंबीक बंंधनाची खर भावना ही भारतीय समाजांतल्यो मुळाव्यो मुळावी मुल्यां आनीकूय एक मुखेल परंपरा म्हळ्यार दिवाळी होळी ईद नाताळ पोंगळ नवरात्री आनी हेर जायते उत्सव मनयतात जातून देशांतल्या धर्मीक आनी प्रदेशीक विविधतायेचें दर्शन जाता भारत हे जायत्या संस्कृताये परस विंगड विंगडांत प्रकारांत वेगळो आसा कांय देशांनी तुळेन एक सारकी संस्कृताय आसली तरी भारत जायत्या वेगवेगळ्या रिती रिवाजांचो भासो धर्म जेवण आनी जिणे पद्दतीचो गुलदस्त्या सारको सगळो एकठांय अस्तित्वांत आसा भारतांतल्या दर एका राज्यांत आपली भास मागीर खावपाची संवय वेशभुशा लोकनाच म्हण संगीत उत्सव अशे वेगवेगळे तरेचे आसता तरी लेगीत हें विविधतायेंत एकवट आसा जाका लागून आमचो भारत देस सगळ्यांत वेगळो भारतीय संस्कृतायेंत सादेपण आनी नम्रतायेचेर भर दिला आमी नमस्ते म्हणटा हो परंपरीक भारतीय अभिवादन हो आमचो फक्त हावभाव न्हय तर आदराची आनी एका व्यक्तीत देवत्र रावता असो समज हे संस्कृतायेंतले चड अनुपचारीक वा आधुनीक अभिवादना परस हें सगळें वेगळें आसा आनीकय एक मुखेल फरक म्हळ्यार दिसपट्ट्या जिणेंत धर्माची भुमिका भारतांत सकाळ प्रार्थना सावन देवळान भेट दिवप आनी घराच्या विधी मेरेनच्या दिसपट्ट्या वेव्हाराकडेन धर्म खोलायेन गुंथिल्लो आसा वास्तुकला म्हण संगीत नाचाचे प्रकार लेगीत चड करून धार्मीक आनी अध्यात्मीक अभिव्यक्तींत रुजल्यात निमणें आमची भारतीय संस्कृताय आपली खोल अध्यात्मीक बुन्याद विविधताय परंपरीक मागीर कुटुंबीक मुल्यां आनी समावेश भावना हाचे खातीर वेगळी आसा हेंच खाशेलपण भारताक फक्त वेगळीच न्हय तर संवसारीक संस्कृताय म्हळ्यार खऱ्या अर्थान उल्लेखनीय आसा